ہیلو ہیلو سر ہاؤ مے آئی ہیلپ یُو دال مکھنی جی سر ہمارے یہاں ہاں آج تو جی سر میں حاجی نور محمد کے یہاں سے بول رہی ہوں ہمارا فیمس ہاں جی سر ہمارے یہاں بٹر نان ہے لیکن ہماری یہاں کی فیمس ہے ہماری یہاں فیمس ہے بٹر نان وتھ مٹن گریوی جی بالکل ہے فور نائنٹی کی جی تو سر جی ہوگی آپ کیسے دیں گے اور زومیٹو یا سویگی سے اوکے سر سر بھی ہے اور رس ملائی ہیلو جی سر نہیں سر نہیں نہیں سر اِس میں کوئی ڈِسکاؤنٹ نہیں ہے ہاں ہمارے یہاں اور بھی مینیو مطلب اور بھی مینیو ہے آپ لے سکتے ہیں بٹر چِکن ہیں تندوری ہے تندوری چِکن ہے چِکن فرائی ہے فِش فرائی ہے فِش گریوی ہے اور ایگ کڑی ہے آپ اور بھی کچھ لے سکتے ہیں ہمارے یہاں سوئٹ ڈِش بھی ہیں گلاب جامُن ہے رَس ملائی ہے جی سر تھالی بھی ہے ویج تھالی بھی ہے نان ویج تھالی بھی ہے ویج کی ہماری یہاں ویج ہماری یہاں ٹو فِفٹی کی ہے اور نان ویج تھالی ہماری ہے فور فِفٹی کی ہے نہیں سر تھالی کی آن لائن ڈیلیوری نہیں ہو سکتی یہ تو آپ کو یہیں پر آ کے کھانی پڑے گی ہمارا ایڈریس ہے حاجی نور محمد الائچی والی گلی جی سر جی سر آپ کو ہمارے ریسٹورینٹ آنا پڑے گا آپ آپ ہمیں سیوا کا موقع دیں ایک بار آ کے تو دیکھیں ہمارے مینیو میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں جی